बिहारमे शिक्षा व्यवस्था अपन विद्यार्थीमे सांस्कृतिक आ भाषीय विद्व्ताके मुद्दाकेँ हम बड़ी बड़ी अपने तरीकेसँ करैत अछि कियाकि हमर भारत देश बहुभाषीय छथिन तऽ यहाँपर हर प्रदेशके लोक रहैत छथिन हर जगह तऽ शिक्षाके माध्यमके थ्रू हम हुनका जे हुनकर अपना भाषा छै हुनके माध्यमसँ हुनका सिखाबैत छी कि केना ओ बाजैत छथिन कोई भी इस्कुल या महाविद्यालयमे शिक्षक जे छथिन हुनकर भाषा जे छथिन हुनका अपना बहुभाषीय होइत छथिन हुनका कमसँ कम हिन्दी आओर हुनका जो प्रदेशके जे भाषा छै हुनका आबैत छै जिनके माध्यमसँ ओ बच्चाकेँ आसानीसँ अनुवाद करके हुनका समझाबैत छथिन आ बिहारके शिक्षा व्यवस्था सामान्यतः बहुभाषीय अछि बिहारके शिक्षामे सेवाके प्रारम्भसँ ही शिक्षकसभ जे पढ़ैत छथिन तऽ हुनका भाषाके एकसँ अधिक भाषाके ज्ञान रहैत छै जिनका जिनके द्वारा विद्यार्थीकेँ ओ आसानीसँ ज्ञान दैत छथिन अनिवार्य शिक्षा अधिनियम दू हजार एगारहके तहत भी सरकार विद्यार्थीकेँ अनेक सुविधा देलखिन हेँ सरकारके द्वारा ही मिड डे मिल योजना एहिमे सांस्कृतिक सामञ्जस्यता के द्वारा विद्यार्थीयोकेँ अलग अलग तरहसँ सुविधा देलखिन हेँ जिनके माध्यमसँ हुनका किसी तरहके परेशानी नहि होइत अछि